हम अपने भविष्य के करियर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि उनको कैसे भी करके हम पूरा करेंगे मेरा लक्ष्य है आई आई टी में सलेक्शन होना मुझे आई आई टी बॉम्बे में जाना है और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और मुझे भविष्य में कुछ अच्छा ही करना है जैसे की आई आई टी बनना मेरा सपना है आई आई टी अन बनना वो भी बॉम्बे आई आई टी में